भारत में ऐसे कई मीडिया और कई न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल हैं जिन से हमें अपने जेनल नौलेज को बढ़ाने का अवसर मिलता है मेरे अनुसार न्यूज़ से संबंधित हमें कई सही तत्व दिखाई देते हैं न्यूज़ से हम अपने सोचने और समझने की शक्ति को और आगे बढ़ा सकते हैं जैसे कि आज तक हो गया न्यूज़ चैनल आज तक है एक कल तक भी है एक भारत है रिपब्लिक न्यूज़ चैनल ऐसे कई न्यूज़ चैनल हैं जिन के माध्यम से हम देश भर में हो रही या देश विदेश में हो रही चीज़ों के बारे में घर बैठ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे कई न्यूज़पेपर भी हैं जैसे कि दैनिक भास्कर दैनिक जागरण हरिभूमि नव दुनिया नई दुनिया पत्रिका ये सब न्यूज़पेपर के माध्यम से हम घर बैठ कर बिना टी भी के बिना लाईट के भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस से हमारा जेनल नौलेज और हमारा मा त्त मानसिक बहुत अच्छा विकास होता है इस से हमें हमारी या फिर बच्चों को उनकी परीक्षा से संबंधित भी जानकारी घर बैठ के मिल जाती है वो आसानी से अपना जेनल नौलेज बढ़ा सकते हैं जैसे कि आज कल की जो प्रतियोगिता वाली परीक्छाएँ होती हैं उन में जेनल नौलेज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है जो वो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना विकास कर

न्यूज़पेपर मुझे ऐसा लगता है कि ये रोज़गार में भी बहुत अच्छा अपना अभिनय निभाते हैं क्योंकि इनके वजह से रोज़गार आसानी से मिल जाता है न्यूज़पेपर में हम आए दिन देख रहे हैं कि कौन से कंपनी में कौन सी जगह ख़ाली है और किस बच्चे या किस लोगों को कौन सा रोज़गार चाहिए है तो हम उसे एक आसानी से संबंध बना पाते हैं